हँ हेलो हमरा जे छै से अपन विवाहके लेल व्यवस्थासभ करबाक छै ओहि विषयमे अहाँसँ हमरा बातचीत करैके छै हम तऽ नम्रता आनन्द बजैत छी आर सहरसासे ही बाजैत छी जेना विवाहमे हेतै हल्दी हेतै मेहँदी हेतै फेर विवाहके रातिमे जयमालासभके छै प्रोग्राम पचास साठिटा बरातीसभ रहतै ओकर सभकेँ रहयकऽ अरेंजमेंट सभकेँ हूँ से सभ व्यवस्था करयके छै जगह तऽ सहरसामे ही छै बटुआहामे

हँ छोटमे भए जेतै लेकिन किछु एहि तरहके ओकर अरेंजमेंट रहना चाही जे आदमीके केओ जे दोसर आदमी देखै तऽ ओकरा लागै कि हँ सभसे डिफरेंट छै सभसे अलग व्यवस्था छै

हँ हँ हँ जेना छै हल्दी हल्दीसभमे छै कि अपन ओकर जेना थीम रहतै पीला कलरके ओहिसँ पूरा सजावट होना चाही रहतै मेहन्दीमे ग्रीन हँ सभ चीज हरा हरा ओ सजाओटके ओहिमे मतलब नेचुरल जतेक प्राकृतिक चीजसभ होइत छै फूल तूल एहि सभसँ लेकर ओकर सजाओट होना चाही से छै तऽ जयमालमे छै ओहिम छै मञ्च तऽ छै की जे अथीवला जे होइत छै की कहैत छै मूविङ्ग बला घूमैबला हँ हँ घूमैबला जयमाल स्टेज होइत छै बढ़िआँसँ बढ़िआँ हँ एकदम व्यवस्था होना चाही जे हँ हँ जे यादगार भए जाय आओर बरातीसभकेँ खाना हँ हँ बरातीसभकेँ खाना